جی ہاں آج کے دور میں بہت سے ایسے چھوٹے کاروبار موجود ہیں جن کا مقصد صرف لوگوں کو دھوکا دینا اور پیسے لوٹنا ہوتا ہے ان میں سے چند مشہور چھوٹے کاروبار یہ ہیں پہلا ذیلی انعامات کئی بار لوگوں کو میسج یا کال آتے ہیں کہ آپ کروڑوں کے لیے جیت لی ہیں حالانکہ انہوں نے کبھی کوئی لاٹری خریدی ہی نہیں ہوتی پر ان سے کہا جاتا ہے کہ انعام حاصل کرنے کے لیے کچھ فیس یا ٹیکس ادا کریں لوگ خوش ہو کر پیسے بھیج دیتے ہیں لیکن انعام کبھی نہیں آتا یہ ایک عام فراڈ ہے دوسرا ذیلی آن لائن شاپنگ ویب سائنس بعض ویب سائنس بہت سوسائٹی قیمتوں پر قیمتی سامان جیسے موبائل لیپ ٹاپ یا کپڑے دکھاتے ہیں لوگ آڈر کر دیتے ہیں پیسے بھیج دیتے ہیں لیکن نہ تو سامان آتا ہے اور نہ ہی کوئی رابطہ ممکن ہوتا ہے ایسے ویب سائس ویب سائٹس کا کوئی اصلی وجود نہیں ہوتا تیسرا جادو ٹونے اور اعمالیات کے دھوکے کچھ لوگ دعائیں یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر مسئلے کا حل صرف ایک دن میں نکال سکتے ہیں مسئلہ محبوب قدموں میں نوکری کا حل دشمن کا خاتمہ وغیرہ یہ سب دعوؤں دعوؤں جھوٹ ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف سادے لوگوں سے پیسے لوٹنا ہوتا ہے چوتھا ملٹیلوئل مارکنگ کے نام پر فرار فراڈ یہ کاروبار شروع میں تو اصلی لگتا ہے لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد صرف نئے لوگوں کو جوڑ کر پیسہ کمانا ہوتا ہے نہ کہ کوئی حقیقی پرو پروڈکٹ فروخت کرنا بہت سے لوگ ایسی اسکیموں پر اپنی جمع پونجی گنوا بیٹھتے ہیں ایک دلچسپ چھوٹا کاروبار جیسے اس میں خود سے واقف ہوں میرے علاقے میں ایک شخص کامیاب بجنس کوچ کے نام سے مشہور ہوا وہ لوگ کو کہتا کہ ان کا کاروبار کامیاب بنانے کامیاب بنائے گا ہزاروں روپے فیش لاتا کچھ موٹی کچھ موٹیشن کی باتیں کرتا اور پہرگالی غائب ہو جاتا کئی لوگ متاثر ہوئے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نہ کوئی ماہر تھا اس کے پاس کوئی تجربہ صرف فیش بٹور لوگوں کو سبز باغ دکھاتا تھا نتیجہ میں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ اور کسی بھی کاروبار میں شامل ہونے سے پہلے اس کی کچھ اچھی تحقیقی کرنی چاہیے اگر کچھ بات حد سے زیادہ اچھا لگے تو اس میں فراٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے